हैलो हैलो जोरियै बोल्लो में आक्खां असें इक्क डाइनिंग टेबल लैना हा ते एह् किन्ने धोड़ी बनी जाह्ग बनाना हा जां घर आह्नियै नाप लेई लैएओ दस्सी लैएओ एह् जेहा बनना ते हां दुकानों उप्पर यरो भी अगर दिक्खियै गै शैल बना दे ते घर गै बनाई ओड़दे ते ठीक हा अपनी अक्खीं दे सामनै बने चीज ते एह् जकीन होई जंदा शैल बनी दी ऐ ते पता निं दुकानें उप्पर कदूं दे बनाइयै रक्खे दे हे हां हां आं एह्दे सनमार्का बी शैल लोड़दा लग्गे दा लग्गे दा ते शैल बनाना रोज रोज थोह्ड़े चीज बनदी शैल गै बनानी हां दुकान थोह्ड़ी कुत्थै निं हे अच्छा अंजी घरै दा एड्रेस्स ते कोल गै कॉलोनी हां जागतै गी भेजगी ते भी तुसेंगी लैने गी औग ठीक